मोबायल आमकां जितलो बरो दिसता तितलोच वायट आहा कित्याक हनिकारक आहा मोबायलाक लागून मनश्यांक आमकां त्रास जाता काही भितरल्यो गोश्टी आसता ताकाय त्रास जाता मणश्याक कांय कळना आनी आमी मोबायल बरो बरो म्हणटा पूण मोबायल बरो न्हू नॉट गूड फॉर हेल्थ तो मोबायल आमकां जितलो बरो येतलो तितलो वायट आसता आनी मोबायलाचेर काही कारणां बरी जाता काही कारणां वायटूय जाता आनी मेन म्हणल्यार इस्त वयता मणश्याची मोबायलाचेर पळोवन पळोवन आनी आतांची भुरगीं आहा तीं मोबायलाचेर फक्त मोबायल म्हळ्यार जालें तांकां जेवण नाका खावण नाका कांय गरज ना फुड्यान जेवण आहा पूण तीं ताटां हात घालता सोडून भायर जमनीचेर हात घालता आनी जेवता अशे पद्दती हे मोबायल जाल्ले आसा पयले गोवोरमेंटान मोबायल नाका म्हटले आनी फाटीच्या कण्याकूय त्रास जाता बसोन बसोन मोबायलाचेर पळोवन पळोवन ताका लागून हेचो विचार करचो आनी फाटीच्या कण्याक तकले कडेन थंय त्रास जाता मण्याक